हैलो अंजी दीदी होर सनाओ ठीक ठाक बस ठीक ठाक केह् करा दे हून साढ़ी ना इद्धर रेत दी कमीं पेई ऐ ते मिगी रेता चाहिदा हा थोह्ड़ा मिली जाह्ग थुआढ़े कोला कोई तीन ट्रॉलियां हारा देई ओड़ेओ ते केह् रेट लग्गे दा थुहानू त्रै ज्हार तगर ओह् आक्खदे फिल्टर ऐ ना रेता ते डस्ट आह्ला निं होना चाहिदा प्योर होना चाहिदा फिल्टर आह्ला तां ठीक ऐ ते ओह् फिल्टर साफ सूथरा होना चाहिदा जियां खड्डां खढ़ोलियां दा होंदा कदूं देगे तुस ते में कल्ल भेजी देगी बंदे ई ते बंदे भेजी ते तुस देई ओड़े उसी ठीक ऐ